तुस ग्राम सेवक बोल बोल्लै दे अच्छा ते यरो जेह्ड़ा गलियें दा जेह्का एह् साढ़ा फं'ड जेह्ड़ा एह् रिलीज की निं होआ'रदा ऐ

हां ओह् ते है दिक्खो हां इत्थै कम्म लग्गे दा गलियें दा ते बाकी लोकें ई बी देना होंदा निं ते इन्ना चिर होई गेआ हल्ले दा बी निं थ्होएआ ऐ ते कदूं थ्होना ओ दिक्खो हां बाकी बाकी आह्ले मजदूरें ई बी देने होंदे निं पैहे ओह् इन्नी चिंता होई दी इत्थैं ते ओह् भई कैह्ल्लूं थ्होने पैसे कैह्ल्लूं थ्होने पैसे ते एह्दा केह् रीजन ऐ मतलब निं की निं थ्होआ दे न एह् किश ते किश होना निं भई तां निं आवा'रदे हैन केह् गल्ल ऐ केह् असें कोई तुसें गी फाईलां पूरियां निं हैन दित्ती दियां जां किश ते किश गल्ल होनी असें तुसें ईं फाईलां बी पूरियां देई ओड़ियां सारा किश देई ओड़ा भी बी कोई पैसा निं आया अजें धोड़ी अबा भी दिक्खोआं कल्ल बाकी आह्लें गी बी ते देने निं पैसे हून एह् दिक्खो हां बिच गलियै दा कम्म लग्गा अद्धा कोई सुट्टियै जा उठी असें कुसी कुसी पुच्छना भई तू निं जाएआं तू निं जाएआं अगर उ'नें ई पैसा थ्होग तां तैह्लूं ओह् कम्म करङन निं

हां ओह् ते है पर भी दिक्खो हां एह् बाकी आह्ले बी न ना बाकी जेह्के कम्म करने आह्ले मजदूर उ'ऐ निं आक्खा दे भई असें इन्ने तिन्न चार म्हीने होई गे ते कोई इक पैसा निं थ्होएआ कम्म कुम्म करदे गै होई गेआ खाल्ली असें ते उ'नें बी ते दिक्खो आं अपना घर बाह्र दिक्खना निं हां पता किश ना किश भी करो दिक्खो आं थ्होने ते चाहिदे निं पैसे की निं थ्होआ दे हैन जां तुसें कोई फाईल निं है भेज्जी अग्गें यां तुस भुल्ली गेदे

त्रै चार जित्थै त्रै त्रै म्हीने होई गे असें बलगदे त्र'ऊं च'ऊं दिनें च केह् होई जाना टैंशन निं है असें ते काह्ली होई दी हून चिंता पेई दी हां दिक्खो हून में देने बी हैन निं अगले गी पैसे दिक्खो हून अगर अस पैसे देगे ते कम्म होना पैसे निं देङन ते कोई करदा कम्म इ'यां ते आपूं थोह्ड़ा लग्गना उत्थै कम्म करने ई भी चैंता ते असें ई होई गै गेदी ऐ हून बा हून तुस सनाओ के अच्छा अच्छा ते दो त्रै दिन दो त्रै दिनें दे बाद थ्होई जाङन निं हां ठीक ऐ नां दिक्खी लैन्ने आं जित्थै इन्ने दिन दिक्खी ओड़गे उत्थै दो त्रै दिन बी दिक्खी लैन्ने आं थ्होंदे न जां नेईं थ्होंदे न हां ते हून में सारा किश देई ओड़ा दा सारियां फाईलां तुस बी चैक्क करी लैएओ किश बिच तुसें कोई फाईल छोड़ी ते निं दित्ती दी तुसें अग्गें दित्ती गै निं होऐ ते तां निं आवै दे दे होन पैसे

अच्छा अच्छा ठीक ऐ तां ठीक ऐ ठीक